ہيلو ہیلو سر ميں نے آپ كى كمپنى سے كچھ دن پہلے ايک فين آرڈر كيا تھا سر بہت ہى اچھا فين آيا ہے كوالٹى بہت اچّھى ہے ايک دم گڈ ہے چلتا بہت اچّھا ہے اس كو سر ميں اپنی حساب سے كم زيادہ بھى كر سكتى ہوں سر ميرے گھر ميں ريليٹيوس تھے انہوں نے بھى يہ فين ديكھا ان كو بہت اچّھا لگا ميرے نيبرس كو بھی بہت اچّھا لگا وہ بھى آرڈر كرنا چاہتے ہيں آپ كى كمپنى سے فين ويرى گڈ پروڈكٹ ميں نے اپنی دوستوں كو بھى اس كے بارے ميں بتايا وہ بھى بہت تعريف كر رہی تھيں آپ كى كمپنى كى كلرنگ بہت اچّھى ہے آپ كے فين كى اس ميں تھرى ليئرس ہيں وہ بھى بہت اچّھى ہيں اور بہت زيادہ ہوا زيادہ تيز ديتا ہے ہلکا كم اور تيز بھى ميں اس كو كر سكتى ہوں اور اس كى كوالٹى بہت اچّھى ہے جلدى سے خراب بھى نہيں ہوگا يہ اس سے گھر ميں بہت زيادہ اچّھی شو آ رہى ہے اس فين سے پورا روم اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے آپ كی كمپنى كے فين سے تو سر ميں آپ كى كمپنى سے ایک فين اور آرڈر كرنا چاہوں گى تھينک يو